हाँ भैया बेगूसराय से बोल रहे हैं आप

तो थोड़ा आप इसके बारे में बताते

हाँ हाँ हाँ

हाँ हाँ

हाँ हाँ नि न्यूज़ में तो देखे थे हाँ न्यूज़ में तो देखे थे जे आपका पुल बन रहा है अभी बहुत बढ़िया सिमरिया पुल पर बन रहा है सिमरिया सिमरिया विकसित हो रहा है ये सब न्यूज़ में थोड़ा थोड़ा देखते हैं अच्छा जहाँ पर मोदी जी आए थे

हाँ हाँ तो हाँ अच्छा हाँ हाँ हाँ

अच्छा हाँ एक बार तो गए थे एक बार बेगूसराय गए थे उस समय उतना कुछ नहीं हुआ था तो बहुत सिंपल था वो जैसा आप बताए उसी तरह था वो से खींचने वाला ही रिक्शा था उस समय लेकिन अब तो थोड़ा सुनने को मिल रहा है जे बेगूसराय बहुत आगे जा रहा है बिहार में हाँ हाँ हाँ अच्छा हाँ काँवर झील तो काँवर झील भी बहुत बढ़ियाँ ह इसको भी देखिए तो वीडियो में ला घर भी फिर से बना रहा है

हाँ हाँ

अच्छा हाँ तब तो बेगूसराय बहुत बढ़िया हो गया होगा अब हूं हाँ हाँ आते हैं फिर मिलेंगे आप लोग से ठीक है ठीक है